शुरूआति में जंहिंमहिल मां ऑडियो बुक पढ़णु चालू कई त मूंखे ॾाढी वणे पई ईअं पियो लगे कोई मूंखे आखाणी थो ॿुधाये ऐं ईअं पियो लॻे मां पंहिंजे नंढपण में हली वियो आहियां पर अॼु कल्ह जी जेकी ऑडियो बुक अचनि थियूं ऐं जेकी मां हाणे वेझो पढ़ी हुन में त ईअं पियो लॻे कि विच विच में आवाज़ु जाम घटि पयो अचे ऐं हिनजे करे मुंहिंजो तज़ुर्बो जाम बुरो हुयो मां सोचा पियो की हिकिड़ी सॼी बुक ई वठी छॾियां घटि में घटि सॼी वापसि सां पढ़ी त सघंदुमि लेकिन ऑडियो बुक में इएं कुझु कोन्हे ऑडियो बुक अॻरि बराबरि न निकती त मुंहिंजो जेतिरा बि पैसा विधा आहिनि मुंहिंजा हली विया हाणे हुनजो रिफंड बि मूंखे न मिली सघंदो आहे अॻरि बुक में को प्रोब्लम हुजे आ या बराबरि न हुजे आ त मां दुकानदार खां पैसा वापसि वठी सघंदो हुयुमि पैसा वापसि ॾेई करे इहो ऑडियो बुक जी जाम बुरी ॻाल्हि आहे हिकु दफ़ो त ईअं थियो की ऑडियो बुक जे अंदरि आवाज़ ई न निकिती इहो जाम बुरो तज़ुर्बो हुयो मुंहिंजो